وعلیکم السلام آپ اخبار والے ہیں جو پٹنہ کی اخبار نکلتا ہے وہ مجھے چاہیے اور کتنا قیمت کا ہے وہ بھی بتا دیجیے اردو کا وہی چاہیے گپتا والا جو مجھے جو مجھے ضروری ہے شام میں چاہیے میرے کو تو پھر پندرہ دن میں منگوا دیجیے بہت ضروری ہے نہیں دقت ہوتا ہے پندرہ دن میں ہم کو دے دیجیے ہم کو ضروری ہے بھائی کسی طرح سے منگوا دیجیے پندرہ دن کے اندر نہیں کا قیمت لگے گا نہیں ہو سکتا ہے بھائی دس روپے میں دے دیجیے ہم بھی بھائی مزدوری ہیں مزدور کرتے ہیں اس اخبار کا ہم کو بہت ضروری ہے وہ اخبار مجھے مہینے میں دو بار چاہیے وعلیکم السلام